हमारे सहर या गाँव में लाइब्रेरी रहे तो हम सबसे पहले तो अपने धर्म का किताब लेंगे जैसे गीता भागवत गीता हो गया रामायण हो गया यह सनातनी धर्म में इसमें कृष्ण जी और राम जी के बारे में सारी चीज़ें बताएगी नहीं इन्होंने हमारे संस्कृति के लिए क्या क्या सीख दी है यह सब चीज़ सारे इस बुक में लिखे रहते हैं और ख़ुद दे दास जैसे वहाँ पुरुषों ने इस पुस्तक लिखी हैं तो जिसके कारण यह पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं रामायण गीता भागवत गीता इस सब को पढ़ना ज़्यादा समझता हूँ उसके बाद मैं अपने जो मेरा स्कूल या कॉलेज है उसमें की बुक जो है वह मैं पढ़ना चाहूंगी फिर इसके बाद में हिस्ट्री पढ़ना चाहूंगी इतिहास क्योंकि इतिहास पढ़ने से हमें यह प्रेरित होता है कि इतिहास हमें यह गवाह देता है कि जो पुरानी घटनाएँ हैं उन्हें दोबारा दोहराया न जाए इसी के माध्यम से हम अपना देश का इतिहास भी पढ़ना चाहेंगे इतिहास पढ़ने का यही है कि कि इतिहास दोहराया न जाए जो राजा महाराजा पुराने समय में गलतियाँ की है वह गलतियाँ आज हम हिंदुस्तानी लोग ना दोहराएँ इसी के लिए हम इतिहास पढ़ेंगे